हमसभ फेसबुक युट्युब पर चुटकुला देखैत छलहुँ जे साइनबोर्डक उड़ए देलखिन आओर साइनबोर्डकेँ उड़ए देलखिन आओर आओर हमरा हँसी लागल जे साइनबोर्डकेँ कतहुँ एतए स्पीडमे कतहुँ साइनबोर्ड उड़ए लेकिन चुटकुला तऽ चुटकुला छियै हमरा सभकऽ बहुत हँसी लागल आओर हमसभ जे दौड़य लए जाइ छलहुँ तऽ सभ आदमीसभ जे गप करैत छलहुँ ओहो सभमे ओसभसँ सब बठिके कनि देर पहिने बात करै छलहुँ चुटकुलासभ कहै छलियै आओर हमरा सभके हँसी लागय छलऽ आओर बहुत ही हमरा सभकेँ हँसैत हँसैत लोटपोट भै जाइत छलहुँ चुटकुला सुनैत सुनैत ओकर बाद हमरा सभकेँ फेर दौड़यत छलहुँ आओर दौड़यके बाद केओ जे लाठी फेंकै तऽ लागय जे केना मतलब दौड़यसँ बेसी स्पीडमे लाठी जा रहल यऽ